हैलो के तुस ऐटो आह्ले बोला ने में कोई पंदरां तरीक तक कठुआ जाना हा ते में सुनेआ ऐ कि तुसें जेह्ड़ियां ओह् अप केह् अपनी जेह्ड़ी गड्डियै उप्पर लेई जन्ने तां में तोआड़ी गड्डी बुक्क करना चांह्दी ही पंदरां तरीक में कठुआ जाना हा ते कोई दस बजे तक तुसें इत्थै लेने आने आई सकदे में पेमैंट बी आनलाईन करी ओड़गी तुसें गी में लोकेशन तुसें गी भेज्जी ओड़नी ते तुसें पंदरां तरीक तक कोई इत्थुआं बिलाबर दा लेई आएओ ते तुस कोई दस बजे तक इत्थै आई जाएओ ते केह् तुस दो तिन्न घैंटें च पजाई सकने क्योंकि फ्ही में बापस बी आना ऐ ते बापस बी तु कराया बगैरा मिगी सनाई ओड़ो ते में पैह्लें गै बुक्क करना करनी ऐं में बड़ी जरूरी जाना उत्थै ते जेह्ड़ी पेमैंट होग्गी उ'ऐ बुक्क करनी ऐ ओह् बी में तुसें गी देई ओड़गी ते जेह्ड़ी तोआड़ी कैब सर्विस ऐ ओह् तुसें मिगी सनाई ओड़ो कि किन्ने पैसे बगैरा न ते कोई दस बड़े तक तुसें बलौरे दा मिकी लेआना ते उत्थै किन्नै बजे तक पजाई ओड़गे ते पेमैंट बगैरा में आनलाईन करी ओड़नी आं तोआड़ी